ایس ایچ جی مہیلاؤں کے لیے ایک اچھی کمپنی ہے اور میری رائے یہی ہے کہ ساری مہیلا جو جاب کرنا چاہتی ہیں جو پیسہ کمانا چاہتی ہے اپنی زندگی میں آگے بڑاھنا چاہتی ہیں وہ ایس ایچ جی میں ہی میں جا کے کام کرے کیونکہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے اس میں مہیلاؤں کو بہت ہی الٹی سیدھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے خاص کر کہ تو انہیں جو کیا کہتے ہیں کالج اور جاب کرنے والی ہوتی ہیں تو اور جو باہر کے مطلب دور ڈسٹینس میں چلی جاتی ہیں کام وام کے چکر میں پیسے کمانےکے چکر میں ایس ایچ جی کمپنی یہ زیادہ اچھی ہے پاس میں ہے تو اس میں ریکمنڈڈ کروں گا کہ ساری مہیلائیں اسی میں جا کے جنہیں بھی اپنا شوق اپنا پیسہ اپنا خرچہ اور اپنا جو بھی مطلب شوق پورا کرنے کے لیے جو بھی پیسہ چاہیے جو بھی مطلب پیسہ ایکسٹرا چاہیے تو اپنا ایک سائیڈ انکم بنانا ہے تو ایس ایچ جی میں جا کے اپنا کام کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کمپنی مہیلاؤں کے لیے بہت ہی بڑھیا ہے میں ریکمنڈڈ کروں گا اور سبھی مہیلاؤں کو کہ وہ ساری کی ساری اسی کمپنی میں آ کر جاب کریں